जय झूलेलाल साईं मां हींअर ई एल जी कम्पनी जी ए सी वरिती आहे ए सी ॾाढी सुठी आहे ऐं मूंखे ॾाढी सुठी सर्विस मिली आहे इंस्टालेशन वारो बि आयो डेमो करणु वारो बि आयो त जामु सुठी तरीक़े सां समुझाए वियो आहे ऐं कूलिंग बि सुठी थी थिए पई ऐं सुरु सुरु कोई आवाज़ु बि न आहे बिना कोई आवाज़ु सुठी ए सी जामु सुठी थी हले पई ऐं मां ॾाढो ख़ुशि आहियां हिन सां